बिस्तर पर बुज़ुर्ग लोग जो पड़ जाते हैं जैसे हमारे माँ बाप हुए उनकी से सेवा करनी पड़ती है उनको नहलाना धुलाना पड़ता है सुरक्षित उनको दवा के लिए उनकी देखभाल करना पड़ता है और हमको उपचार के लिए गाड़ी से या कोई साधन से हमको दवा उपचार के लिए ले जाना पड़ता है क्योंकि वो असमर्थ रहते हैं चलने में गाँव में ठंडी भी पड़ती है उनको बिस्तर भी चाहिए और गर्मी के सीजन में उनको गरम भी लगता है उनको हवा भी पंखा भी यह सब के लिए बहुत से अच्छे से चाहिए उनके खाने पीने के लिए भी से अच्छी सुविधा होनी चाहिए क्योंकि वह जो है असमर्थ होते हैं उनके खाने में भी असमर्थता होती है उनको बैठने उठने में उनको चलने फ़िरने में हर तरह से उनको सहायता देनी चाहिए क्योंकि वह बहुत बुज़ुर्ग होते ही गए हैं उनको चलने फ़िरने में इसलिए कि उनकी ताकत नहीं रहती है इसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बुज़ुर्ग को सहायता करें किधर भी जैसे उनको खासी सर्दी हुआ तुरंत उपचार के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाए उनको देखभाल करने के लिए जो है हमको घरों पर अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए जैसे ठंडी का सीजन हुआ तो उनको घरों में घरों में रखना चाहिए वहाँ पर जो है गर्म कूलर भी कूलर की व्यवस्था जो है करनी है तो हमको जो है ठंडी की में नहीं करनी है गर्मी में करनी है अगर उनको गरम की व्यवस्था करी है ठंडी में तो हीटर की व्यवस्था करनी है जो ठंडी बहुत सी ज़्यादा पड़ रही है तो उनके तापने के लिए हीटर की व्यवस्था चाहिए कंबल की व्यवस्था चाहिए उनको बिस्तर की अच्छा चाहिए गर्म में ही रहे क्योंकि वह बुज़ुर्ग है ही उनको बैठाना उठाना पड़ेगा काम को शरीर उनकी शरीर अस्वस्थ रहती है हमको जो उनको सहायता करनी चाहिए उज्हें उपचार के लिए हमको तुरंत जो है उनकी तबियत ख़राब होती है तो हमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए हमसे कोई भी साधन हो गाड़ी हो रिक्शा हो जो बाइक हो उनको बैठने के लिए कोई भी साधन हो बैठाकर हमको उनको मार्केट में ले जाए जहाँ पर उपचार का दवाखाना है उनको उपचार करा के और फ़िर उनको घरों पर सुरक्षित ले आकर उनको अच्छी ढंग से अच्छी जगह पर रखें और उनको उनके अच्छे देखभाल उनके खाने के लिए अच्छे जो भोजन उनको मांगता है जो उनकी सलाह होती है उनको गर्म दूध करके गर्म दूध करके दवा के लिए उनको पानी गर्म करके जो जैसे जैसे मांगता है उसको बिस्तर पर भी उनको मिलना चाहिए क्योंकि वह स असमर्थ है उठने बैठने में भी असमर्थ है चलने में भी असमर्थ है को इसीलिए हमको बुज़ुर्गों की सहायता करनी चाहिए